जाय आं ना हमनो थांनायनि सिगां बिदिनो सङै खावै संखांनानै ओंखाम ओंख्रि संग्रोनो संग्रोनानै ओमफ्राय बिदिनो माखासे खामानिफोरखौ मावग्रोनानै लानानै

उन्दैफोरनो जाहोखा गथ'फोरनो जाहोखांनानै लोंहोखांनानैसो ना हमनो आंबो जाबाय गथ'फ्राबो जाबाय ना हमनो ओंखारनायनि सिगां बिदिनो जेखाइ खबाइ थियारि खालामनानै दोनखाबाय आरो जेखाइ खबाइ थियारि खालामनानै दोनखानानै बिदिनो एसे जाग्रा लोंग्रा लांनायनि थाखाय मनाफ्राव दै आरि एसे जाग्राफोर सोनानै लाबाय बेनिफ्राय ज' लोगो बुथुमनानै ओंखारलांनानै नाखौ जेखाइ जों गुरहैबाय आरो बिदिनो ना थानाय जायगाफ्राव आखाइजोंबो एसे नाजानाय नाजाबाय हमनो बे आखाइजों हमनायावथ' बिराद खायदा बाहायनांगौ जायो नालाय नाफ्राबो खारला खारलि खारोब्ला जों बिराद हाब्रुफ्राव बारसिननांगौ जायो आखाइखौ हाब्रुजों हाब्रुजों सिख्रेबनानै हमनांगौ जायो बोलो बाहायनांगौ मेंलाय लायो नाखौ जों हमोब्ला बिदिनो जों दैफ्रा गोजानाव थाङोबाथ' दैया गोजानावब्ला थांनायावनो टाइम लायो नागेरनाय ना नागेरनायावबो टाइमखौ नांगौ जायो

ना हमनो थांनायाव जोङो गोबाव थाइमबो लायो दुइ घन्टा गाहाम दुइ घन्टा आराइ घन्टा गाहाम टाइम नांगौ जायो फैनायजों थिन घन्टा गाहाम नांगौ जायो नाखौ मोनाबाथ' जोङो नागेरबाय थानांगौ नागेरबाय थानांगौ जायो

ना मोनब्ला लोगोफोर जयै फैफिन न'आव फैफिनो जोङो गथ' गथाइनि थाखाय न'आव थाब फैफिननांगौ जायो आरो